जों बयबो सुबुं माहारिफोरानो आखाइजों सुनाय सिफोरखौ बयबो फसायो मोजां मोनो आरो बियो जोबोद बेसेन गोसानि जायो नाथाय रेडिमेड फानखानाय सिफोरा मोजांब्लाबो बिसोरो गोबाव समसिम जोरा थाब गाज्रि जायो बेनिखायनो जों बयबो सुबुंफोरानो आखाइजों सुनाय सिफोरखौ बांसिनै बायनाय नुनो मोनो मानोना आखाइजों सुनाय सिफोरा गोबाव समसिम जोरो आरो बिखौ नुनायावबो जोबोद मोजां मोनो आरो बयबो बिखौ बाहायनानै मोजां मोनो बेनिखायनो आखाइजों सुनाय सिफोरखौ जों बयबो सुबुं माहारिफ्रानो बांसिन बाहायो रेडिमेड सिखौ बाहायोब्लाबो खम बाहायनाय नुनो मोनो मानोना रेडिमेड सिफोरा थाब थाब गाज्रि जायो थाब थाब गाज्रि जालाङो गोबाव समसिम थाया बेनिखायनो जों आखाइजों सुनाय सिफोरखौ बांसिनै बाहायनाय जायो